गाँव गाँव में अस्पताल बनना चाहिए रोड भी अच्छा रहना चाहिए तो आदमी बीमार हो जाएँ अच्छा डाक्टर रखना चाहिए कि वो अभी आकर आदमी को भाई दवा दवाई देख सकते हैं टाइम से आ जाना चाहिए और इसके बाद गाँव में गिलउरी है ले कर सबको गाजीपुर बनारस जाना पड़ता है अगर गाँव में हो जाता तो आदमी को सुविधाएँ हो जाते हैं इस्कूल खुला है गाँव में बहुत बहुत सारा इस्कूल खुले हैं किसमें मैडमें ही रहती हैं कितना लड़काें को पढ़ाती है कुछ नहीं खाली वह कपड़ा पहनकर बनावटी कर कर जाती हैं और फीस कापी तो किसान मर के देते हैं उसको देना ही देना है जिसको पढ़ाना है वह दे रहे हैं कुल बहुत परेशानी चल रही है गाँव में अस्पताल हो जाता अच्छा अगर आदमी अच्छा मा डाक्टर आ जाता आदमी को सुविधा हो जातें तो आदमी आराम से हो जातें आदमी को जीना भी सही हो जाता बाल बच्चे के लिए भी आराम हो जाता आदमी तो परेशान है यहाँ से गाड़ी मँगाते हैं तो लेकर जाते हैं तो वहाँ जाओ तो वहाँ ले जाइए तो वहाँ ले जाइए कोई जिम्मेवारि नहीं है तो का करे कोई किसान तो मर चुका है अगर किसान अच्छा रहेगा तब तो भी आप लोग का सहयोग देगा जो मर जाएगा वो का सहयोग देगा हाँ किसी का कोई व्यवस्था भी नहीं है कि नहीं कोई व्यवस्था होकर सरकार भी दे रहे हैं तो खाने वाला किसान खा जाते हैं ऊपर का कर्मचारी लोग ले लेते हैं किसान क्या करें मजबूरी बा हर चीज का मजबूरी झेलते हैं अपना उसके बाद भी आप आप लोग का जो काम है वो करना ही पड़ता है सोचता है आदमी कि नहीं भाई चलो कर दो एक रुपये का बात है कर दो इसको यही सोचकर तो आदमी कर रहे हैं किसी तरह झेल रहे हैं झेल झेलते झेलते इसी में गुजर जाते हैं क्या करें